मुर्गी के मुर्गी कैसे पाली जाती हैं पहले बाड़ा बनाया जाता है बल्ली लगाई जाती हैं फिर उसमें छाया की जाती है फिर छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं उनके बर्तन भी लाए जाते हैं फिर छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं उन्हें टाएम से पानी देना पड़ता है टाए टाएम से दाना देना पड़ता है टाएम से उनकी देखभाल करनी पड़ती है उनको बीमारी से बचाया जाता है क्योंकि उनके लिए दवा भी आती है दवा दी जाती है कि हमारे बच्चे बीमार न हो पाए इससे अगर दाना टाएम टाएम से पाएँगे पानी टाएम टाएम से पाएँगे तभी बड़े होंगे फिर उनको ऐसा किया जाता है लोग तो ऐसा करते हैं पाल लेते हैं फिर उन्हें इंजेक्शन से बड़े कर देते हैं इंजेक्शन से बड़े करोगे तो लोगों को बीमारी पहुँचेगी इसीलिए कहते हैं कि दाने टाएम टाएम से उनकी देखभाल करें फिर देखभाल करके उनको तब बड़ा कर करा करे बड़ा करके बड़ा करके तब उन्हें बेचा जाता है उन्हें बेचकर बहुत फ फ़ायदा होता है तब उन्हें फ़ायदा होने से हमें आमदनी मिलती है उनको लेकर जाय बाज़ार लेकर जाते हैं वहाँ बेचकर

बच्चे बहुत से हैं मर जाते हैं बीमारी से बहुत ध्यान रखनी चाहिए उनको बहुत नीक से उनकी देखभाल अच्छी अच्छी करिए तभी वह बड़े होंगे अगर देखभाल नहीं कर पाओगे तो वह बीमारी हो बीमारी लग जाएगी उनको बीमार हो जाएँगे इसी से मरते हैं बच्चे तो अच्छे अच्छे टाएम टाएम से उनकी देखभाल कीजिए टाएम से उनको दाना दीजिए टाएम से उनको पानी दीजिए टाएम से उनकी दवा कीजिए और तभी वह बड़े होंगे मुर्गी पालन के लिए क्या क्या किया जाता है और उनको देखभाल करके उन्हें बड़ा किया जाता है बड़ा होकर तभी उन्हें बेचकर हमको फ़ायदा मिलता है तभी हम उनसे पैसा कमाते हैं बाज़ार लेकर जाओ वहाँ लोग क्या करते हैं उन्हें काट देते हैं काटकर बेचते हैं तो लोग खरीदते हैं अगर इंजेक्शन से बड़ा करोगे तो इंजेक्शन में इंजेक्शन से जो बड़ा करते हैं उन्हें बेच लेकर लोग जाते हैं काटते हैं और लोग खाते हैं खरीदते हैं तो उन्हें हो सकता है बीमारी भी हो जाए इसीलिए कहते हैं कि अपन अपने हाथों से दाना पानी खिलाइए टाएम टाएम से तो उन्हें कोई बीमारी नहीं लगे अच्छे से उनकी सेहत बने फिर वज़न होंगे तभी बिकेंगे फिर बिककर जब वज़न बड़ा होगा वही बच्चा महँगा जाएगा फिर बेचकर पा अच्छा जाएगा महँगा बिकेगा तब हमें आमदनी होगी हम उससे पैसा कमाएँगे तब हमें कुछ फ़ायदा होगा फिर उनको मंडी लेकर जाते हैं वहाँ ख बेचते हैं बेचकर हम पैसा कमाते हैं पैसा कमाकर फिर हमको उसी से रोजगार आगे बढ़ाना होता है क्योंकि हमें यही मुर्गी पालन में फ़ायदा मिले इसीलिए हम धंधा करते हैं मुर्गियों का ऐसा ऐसे किया जाता है मुर्गी पालन के लिए कैसे उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए अच्छे से देखभाल करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा इसीलिए कहते हैं कि अगर मुर्गी पालन करो उनको कैसे किया जाता है उनको बाज़ार लेकर जाते हैं लोग काट देते हैं काट कर बेचते हैं तभी वह पैसा कमाते हैं लोग उनको खरीदकर बेचते हैं ख काटकर बेचते हैं औ लोग उन्हें माँस खाते हैं तो ऐसे खा करें कि दानों से बच्चा बड़ा करे तो कोई बीमारी न किसी को हो अगर बीमारी अगर लोग खाएँगे तो उन्हें भी बीमारी लग जाएगी इसीलिए